हां मैं खेल में मनोरंजन करता हूँ खेल के साथ साथ मैं फ्रेंडसों के साथ मनोरंजन करता हूँ जिससे मेरा तनाव दूर होता है अगर मैं अकेला बैठा रहूँ तो मुझे चिंता सताती रहती है कि क्या करना चाहिए अगर मैं खेल में मनोरंजन करूं